अनुष्का बेटा असां त ॿाहिरि आया आहियूं ऐं टिकिटूं बुक करे छॾियूं आहिनि नाइ अॼु राति जी पिच्चर मूवी जे लाइ ऐं हुअ सिंघम थ्री जी मां कयूं आहिनि ॾाढो सुठो रिव्यूज़ अचनि पिया ऐं हुनमें अचे पियो त न जामु सुठी सभिनी एक्टिंग कई आहे ऐं सभिनी खे हिन पिच्चर जे लाइ ज़रूरु देश जो बि हिनमें थोरो घणो ॿुधायो अथनि पंहिंजे देश भक्ति लाइ त मां चाहियां थी त तूं उन्हनि टिकेटुनि जो मां तोखे रेफ़्रेंस नम्बर ॾियां थी ऐं तूं रुॻो चैक करे प्लीज़ ॿुधाए त हुननि जी बुकिंग जो हालु कहिड़ो आहे रेफ़्रेंस नम्बर नोट कजें चोवीह छवीह अठावीह ठीकु आहे इहो मां रेफ़्रेंस नम्बर तोखे ॾिनो आहे ऐं प्लीज़ तूं उनजी ज़रा बुकिंग चैक करे मूंखे ॿुधाइजांइ ओके